جی ہیلو کہیے جی آپ نے صحیح کال کیا ہے

یہاں کملا نگر دہلی میں جی ضرور کہیے کیا کیا چاہیے آپ کو جی ہو جائے گا کس سائز کا اور کتنے مطلب رینج کا چاہیے آپ کو کتنے پیسے آپ کا بجٹ کیا ہے ہمارے پاس دو سو پیج کی آتی ہے جس میں سو روپے کی وہ کاپی آتی ہے دو سو پیج کی کاپی ہے تین سو پیج کی کاپی ہے لائنس کے ساتھ ہے وداؤٹ لائن پلین پیپر بھی ہے آپ کو کس کام کےی لیے چاہیے وداؤٹ لائن جی سر بہترین کوالٹی آپ جیسی جیسی رینج بڑھتی جائے گی پیپر کی کوالٹی بڑھتی چلی جاتی ہے ہمارے پاس جیسے دو سو پیج کی کاپی ہے ایک ہے جس میں پچاس روپے کی مل جاتی ہے ایک ہے جو ستر روپے کی آ جاتی ہے الگ الگ جگہوں سے آتی ہے ایک ممبئی سے ہمارا آڈر آتا ہے تو وہاں سے الگ کوالٹی کیا کیا ایک احمد آباد سے آتا ہے ہمارا آپ کو کتنا چاہیے جی سر پینسل بھی مل جائے گی مطلب کے لیے ہم دس کاپی آپ نٹراج ہے اپسرا ہے ڈومس ہے اور بھی سارے ہیں جی بالکل بالکل ملتے ہیں تو پورا پیکٹ